ہیلو معراج ریسٹورینٹ سے بات ہو رہی ہے نا جی تو وہ ہم نے جو کھانا ابھی آڈر کیا تھا چکن بریانی بڑے کی بریانی تھی پراٹھا کباب اور آئس کریم جو تھی وہ جو ہم نے ایڈریس پہ منگایا تھا مکی مسجد والی گلی میں جامعہ اور لذیذیہ میں وہاں نہیں لانا ہے ہمیں آپ پہنچا دیجیے یہ حاجی حاجی توصیف کی دکان کے پاس حاجی توصیف کی دکان دوسرے پستے پہ دوسرے پستے پہ بینکٹ ہال کے پاس بینکٹ ہال کے سامنے جسٹ وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم وہیں پہ ہم کو آپ لا کر کے دے دجیے بڑی مہربانی ہوگی اس ایڈریس کو چینج کر دیجیے گا